کھیل افراد کو اپنی مہارتیں نکھارنے اور اہداف حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں جس سے کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور خود اعتمادی بڑھتی ہے چیلنزوں پر قابو پانا اور لچک پیدا کرنا اپنی صلاحیتوں پر یقین کو مضبوط کرتا ہے ٹیم ورک اور تعلق کا احساس سماجی شناخت اور خود اعتمادی کو فروغ دیتا ہے جسمانی صحت میں بہتری اور مثبت خود کی تصویر عزت نفس میں اضافہ کرتی ہے دوسروں کی طرف سے ملنے والی پہچان اور تعریف خود اعتمادی کو مزید تقویت بخشتی ہے کھیلوں کے ذریعے افراد اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں اور اپنی قدر کو محسوس کرتے ہیں یہ تجرباتی مجموعی طور پر ایک مضبوط اور مثبت خود اعتمادی اور عزت نفس کی بنیاد رکھتے ہیں کھیلوں میں شرکت ایک جامع طریقہ ہے جو جسمانی ذہنی اور سماجی طور پر افراد کی نش و نمہ میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور انہیں خود پر بھروسہ کرنے اور اپنی قدر کرنے کے قابل بناتا ہے